हेल्ल' मा खबर गयाथ' दासो आंना जावायदों जावायनानै माखासे खासिया दङ खासियाखौ गायबाय आरो गायनायालाय बिगानैसो गायजेनबाय बिगानैसो गायजेनबाय अ औ गयफ्रालाय हा गोरानफोर दंबा गायजायो गायनायालाय अ होनबालाय औ जा दं बेखौनो गाय जा दं बेखौनो गायदो

आं बिगानै बिगाथामसो गायबाय गयालाय बर्थ'मान गयालाय बर्थ'मान बेमार जायाखै आरो थाइगासिनो दं

बिफांफोरा थैब्लाबो गायफिनजायो गायदेरजायो औ है गायनायखौ फोजोबनो नाङा जोलैखौ बिदि दोननाङालै जावायलायबाय थानांगौ एखनब्ला थैबाबो जावायनांगौ ओमफ्राय थैनोसैबा गायस्लायफिननानै होनांगौ आंना आंना बारा गैला आधा बिगासोल' गायनांगौ दंसै दा जावैनो दं जावायनाय दंबावो दा

दाथ' मानसिफ्रा सल्लिस थाखा दालनि फानदों माथो गय फानग्रा जोंनि बेयाव ओमफ्राय जोंना फिसा फिसाया बिदिनो बिस थाखा बार' थाखाबो दं बे गोजौ गोजौआ सल्लिस थाखा लायो

ओं दे दे दे होनबा दे